सद्या भारतांत मेन म्हटल्यार आताच्या काळांत दोन हजार चोवीस ह्या वर्सा सावन एक गजाल वेगळीच जाला ती म्हटल्यार पर्यावरणाच्या बाबतींत ती म्हटल्यार पावस हो एप्रिलांतच येवपाक स्टार्ट जालो एप्रिलांतच आनी तो बी असो पावस न्हू की बाबा येलो आनी गेलो कन्टीनीयस आतां तो पडत आसा मे म्हयनो चालू आसा सद्या तरी एवरी अल्टरनेंट डे ना आयज ना जाल्यार फाल्यांचो दीस सोडून पर्वां तरी पडपाकच जाय पडटात पावस गडगडो अशें ना की सादो पावस पडटा आनी वयता गडगडोन बॉम्बे जाल्यार आतां बॉम्बे जाल्यार आतां आमी निवजार पळोवपा शकता की पावस येवन कशें सगळें बील बोर्डस बीन पडले बिल्डींग पडली बील बोर्डस पडले लोकांचेर पडले

ह्या पावसान सगळी बॉम्बे पुराय बुट्टी आयिल्ली पावसा खातीर आनी हें सगळें जाता आमी पर्यावरणां खातीक झाडां खातीर जी आमी डेवलोपमेंटा खातीर आमी एनवारोमेंट पर्यावरण आसा तेचो आमी खूब फायदो घेता ते एन तेच्या खातीर म्हाजे म्हाका तरी अशें दिसता की जी आमी झाडां बीन कापता ती खूब रोंग झाडां कापलींच म्हणून जायना तीं नवी रोवपाकय जाय दोंगर तो दोंगरच दवरपाक जाय अशें म्हाका दिसता कारण आतां जितले दोंगर आसा ते सगळें नासपात जायत गेल्ले आसा हांगां कांयच हें ना तूं खंयसरय पळय आतां तूं जर एक पांच वर्सां फाटीं जर तूं त्या जाग्याचेर पावला जाल्यार आनी पांच वर्सानी तूं वच आनी पळय तुका त्या जाग्यार कांयच तो जागो ते दोंगर अर्दो तरी दोंगर तुका खाली बिल्डींगी बी भरलेली दिसपाकच जाय आनी हें अशें चल्लां तें खूब चुकीचें कारण आतांच इतलें कितें जाता खंयचाय टायमार पावस पडोन वादळ येवं वारें आनी पयलीं सारको आनी वा पावस बीन सारको आतां खूब असो पावस पडटा की परिस्थिती लोकांची सामकी वायट जाता सामके उदक भरून लोकांले बिल्डींगी पडून हें तें सो हाचे वयल्यान म्हजे खातीर म्हाका अशें दिसता की मनशांक कळपाक जाय की आतां आमी जें डेवलोपमेंटा खातीर उदरगती खातीर आमी जें आतां धांवतात तें मातशें आमी स्लो आनी धांवलें म्हणून जायना तशेंच सायड बाय सायड झाडांय रोवपाक जाय एक जर धा झाडां कापली जाल्यार वीस झाडां रोवपाक जाय की आतां मार्च आनी मे मे म्हयनो पळोवपाक गेल्यार सारको गरमेचो दीस गरमेचो म्हयनो आनी मे म्हयन्यान असली गरमी जाता तुका एक दिसाक तूं कांय थंड पिनासतना रावपाक शकचना इतली गरमी जाता पूण आतां डे मे म्हयन्यान ह्या वर्सा मे म्हयन्यान पावस पडटा एक ना एक दीस सोडून पावस पडपाकच जाय मे म्हयन्यान हें अशें पयले फावट पयले फावट जाल्लें आसा मे म्हयन्यान असो सारको असो बुडून बीडोन बुडटा तसलो पावस पडप गिमाळ्यान पावसाचो हें जालो अशें हें आमी आतां पळयता आनी हातूंतल्यान हें बी कळटा की हें कितें चल्ला तें काय सारकें चलूंक ना झडां बिडां कापता तें जें पर्यावरण आसा तांचे बी थोडे नेम आसता सो त्या जेन्ना तूं एक नेम तोडटा तेन्ना परिणाम आसताच कसलो ना कसलो सो आतां हो नेम तोडला तो परिणान हो पावस आनी ज्या पावसाक वेळ ना आनी कितको येतलो तो बीन खबर ना